अनुकूल राय जो हमारे समस्तीपुर जिला के हैं काफ़ी उनका नाम चल रहा है किरकेट में वह आते हैं हम लोगों के इधर काफ़ी लोग उत्साहित करते हैं उनको देख कर काफ़ी लोग काफ़ी उत्साह होते हैं उन्होंने अंडर नाइनटीन का वर्ल्ड कप खेला और उन्होंने अंडर लाइनटीन वर्ल्ड कप भी जीता उनके टीम से और हमारे जिला में जब आए तो काफ़ी लोग बहुत सा से उनको देख कर काफी लड़के यहाँ पर किरकेट के अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके मनोबल से सभी लोग काफ़ी खुश हैं और वह काफ़ी पहले बहुत ही गरीब थे वह एक गरीबी से अपना जीवनयापन करते हुए उन्होंने एक मंज़िल को पाया एक उनके में उत्साह थे कि हम को किरकेटर बनना है तो बनना है एक ग्रामीण क्षेत्र के थे वह और उनकी मेहनत और लगन के कारण आज वह इतना ऊपर पहुँच गए जोकि आई पी एल में खेल रहे हैं और इंडिया टीम में भी उनका चुनाव हुआ था लेकिन अभी तक नहीं लेकिन होगा ही आगे चलकर भविष्य में होना ही है तो उनके जैसा एक गरीब किरकेटर जब अनन नाइनटिंग वर्ल्ड कप खेले हमारे समस्तीपुर जिला से तो हमारे जो क्षेत्र के लड़के हैं उनको देखकर काफ़ी मेहनत करने लगे सब लोग कि वह एक जब इतने गरीब हो करके यहाँ तक पहुँच गए उतने बड़े मंज़िल पर तो हम लोग क्यों नहीं पहुँच सकते हैं और एक बार अनुकूल राय जब वर्ल्ड कप जीते जीत करके आए थे तो समस्तीपुर जिला में बहुत ही हड़कंप मच गया खुशी से चारों तरफ़ से उतनी भीड़ लग गई कि क्या कहें बहुत ही खुशी से तो पूरा समस्तीपुर जिला काफ़ी उत्साहित था उस दिन जब वह अल्टर नाइनटीन वर्ल्ड कप जीत के अपने घर आए तब उनके घर पर चारों तरफ़ से सभी लड़के नारा लगाने अनुकूल राय अनुकूल राय बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी बन गए अभी तो हम लोग भी उनकी तरह देख रहे हैं अनुकूल राय हम लोग के बगल अगल बगल में समस्तीपुर जिला के सभी लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं तो मेहनत और लगन तो करना ही पड़ेगा लेकिन उनको देख करके ही काफ़ी लोग काफ़ी लड़के उत्साहित हुए हैं और तैयारियाँ भी कर रहे हैं अभी अनुकूल राय वर्तमान में आई पी एल भी खेलने वाले हैं और खेलने वाले हैं और खेल ही रहे हैं